میرا گاؤں ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے اس گاؤں میں مختلف قوم و ملت کے لوگ رہتے ہیں ہر ذات برادری کے لوگ رہتے ہیں اور اس گاؤں میں ایجوکیشن کے معاملے میں تعلیم کے معاملے میں الحمد للہ میرا گاؤں علاقے میں سب سے نمایاں فوقیت رکھتی ہے اس گاؤں کے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اس میں ایک شاعر پیدا ہوئے تھے جو محضو چکمکبی کے نام سے مشہور ہوئے ان کی بہت ساری کتابیں شعر و شاعری کی منظرعام پہ آئی جو کہ ان کے مرنے کے بعد وہ کتاب لائبریری تک رہ گئی اس کے علاوہ میرے گاؤں میں کئی سارے اسکول ہیں مدرسے ہیں لائبریری ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جو رہ کے پورے علاقے کے علاقے میں کام کر رہی ہیں میرے گاؤں میں پانچ سے چھ زیادہ مساجد ہیں اور بہت سارے قسم کے لوگ رہتے ہیں ہر ایک کی فکر اور ہر ایک کی سوچ اچھی ہے یہاں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہیں سب بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہتے ہیں بلکہ میرے گاؤں کو کسی بزرگ نے لقب دیا تھا چکمکہ مکہ کا ٹکرا تو اس کی خوبی دیکھتے ہیں جھلکتی ہے میرے گاؤں کے لوگوں میں اور اس کو محسوس کرتے ہیں الحمد للہ میرا گاؤں میزبانی کے معاملے میں سب سے آگے علاقے میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں ہیں کہ باہر ہیں الحمد للہ ہر شخص اس کے پیچھے فکرمند رہتے ہیں کہ مہمان کی زیادہ سے زیادہ خاطر تواضع ہو